ہیلو گڈ آفٹر نون سر سر آپ اپنی رسوئی سے بول رہے ہیں اپنی رسوئی ریسٹورینٹ جی سر اوکے سر میں نے ایک گھنٹہ پہلے آڈر کیا تھا آپ کے یہاں سے اسپیشل تھالی کے لیے جی اور اب تک آڈر نہیں آیا میرے پاس

نہیں سر آن لائن میں نے چیک کیا ہے تو آن لائن کوئی اسٹیٹس نہیں دکھا رہا ہے سر اتنا وقت لگا ہے آڈر میں اب تک تو آ جانا چاہیے تھا نہیں سر میری ڈیلیوری بوائے سے کوئی بات نہیں ہو پائی جی اور میں نے اسٹیٹس چیک کیا تو اس میں آن لائن میں کوئی اسٹیٹس نہیں دکھا رہا ہے جی جی جی سر آپ چیک کر لیجیے جی بتا دیجیے جی ہیلو ہاں جی سر جی سر تو سر لیٹ کیسے ہوا میرا آڈر سر جب آڈر پہلے میں نے کیا تھا تو پہلے میرے یہاں تک پہنچانا چاہیے تھے نا ڈیلیوری بوائے کو یہ پھر یہ آپ کی ذمّے داری ہے

جی سر اوکے جی اب کتنا وقت لگے گا سر اوکے سر پندرہ منٹ پندرہ منٹ میں آ جائے گا جی ٹھیک ہے سر میں پندرہ منٹ اور ویٹ کر لیتا ہوں اوکے جی تھینک یو سر تھینک یو